हैलो हां जी नमस्ते मैडम जी नमस्ते केह् हाल ऐ अ'ऊं बी ठीक तुस सनाओ अ'ऊं बी ठीक हां जी हां सनाओ केह् गल्ल ऐ हां अच्छा अवा ओह् ते में करूड़दी ही हां अवा पेपर उं'दा जरूरी ऐ ते तुस थोआढ़ा जरूरी ऐ जाना अच्छा ते फ्ही में ओह्दा फ्ही परसूं बी पेपर ऐ ते फ्ही तुसें किन्ने दिन लगगे ते फ्ही दो दोन्नो पेपर ओह्दे मिस होई जाने चलो उ'आं तुस करूड़ो पर ओह्दे फ्ही ओह् नी होना ऐ ओह्दा बाद च पेपर नी होई होई पाना ई हां ओह् में आक्खा नी कि जां ते तुस ओह्दा इक पेपर देइयै फ्ही उसी फ्ही लेई जाओ ते फ्ही सवेरे आह्नी ओड़ो जां इ'यां करूड़ो ते जां फ्ही किश करो बरना फ्ही केह् फायदा इ'यां ओह्दी ऐबसेंट लग्गी जाह्ग ते इक बी मार्क्स नी थ्होना उसी हां इ'यां ते ओह् पढ़ने ठीक ऐ कुड़ी पढ़ने ठीक ऐ ते केह् उ'दी इ'यां नेईं नेईं इ'यां ते ओह् मतलब इ'यां इंटेलीजेंट ऐ कि जेह्ड़ा उसी सनाओ क्लासै ते ओह् इ'यां कैच करी लैंदी है ना नेईं नेईं इ'यां पढ़ने ई पढ़ने ई ठीक ऐ बाकी बी खेलने खुलने बी ठीक ऐ दिक्खा दी हून में गाना बी बड़ा शैल गांदी ओह् मिगी पता नेहा पैह्ले इक दिन में सुनेआ क्लासै च बड़ा शैल गांदी ओह् ते उसी केह् करदी हां ते तुस उसी पुच्छी कोई गल्ल नी ओह् ते फ्ही करदे गै न बच्चे चलो में आखेआ तुसेंई तुस उसी दोआई ओड़ो ओह्दा पेपर इ'यां गै ओह्दा होई जाना ठीक ऐ तुस अगर नेईं उस कन्नै नेईं औना होग ते थोआ तुस ओह्दी लीव भेजी ओड़ेओ ते अ'ऊं करी ओड़ङ फ्ही साइन चलो ठीक ऐ